तो मैं बात करूँगा बाग़बानी के बारे में मैंने कब और कैसे शुरू की जी मैं कक्षा पाँचवीं में पढ़ता था तब मेरे ईस्कूल में एक सब्जेक्ट एक विषय था पर्यावरण जिस में मुझे पढ़ाया जाता था बाग़बानी क्या है कैसे हमें करनी चाहिए किस प्रकार हमारी ये लाभदायक होती है तो हम बच्चे थे तब इतना नहीं जानते थे इतना नहीं जानते थे तो जो हमारा विद्यालय था वहाँ पर हमें एक वो दिया गया था विषय एक परीक्षा सी दी गई थी कि हमें कुछ पौधे लगाने हैं अपने विद्यालय के मैदान में तो हम ने वहाँ पर बाग़बानी शुरू की थी पहली बार हमें कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है तो जो हमारे अध्यापक थे वो हमारे साथ थे उन्होंने हमें बताया कैसे बाग़बानी करनी है कैसे पेड़ लगाने हैं कैसे क्या होगा तो उस टैम पर हम ने बाग़बानी शुरू की ती तो ये सब मेरी बाग़बानी है वो मेरे विद्यालय से आरम्भ हुई है वहाँ पर मैं शुरू की हम ने पौधे लगाए हमारे अध्यापक ने बताया कैसे पौधे हमारे लिए लाभदायक होते हैं कि उ नसे हमें कैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये कैसे अपना प्रकाश संसलेशन द्वारा भोजन बनाते हैं इन से हमें कैसे औक्सीजन मिलती है कैसे हमें लेने के लिए सांस मिलती है कैसे ये कार्बनडाइऔक्साइड को अपने अंदर लेते हैं तो ये सब सारी चीज़ें हमें उस टाइम पर पता चली तो बाग़बानी हम सभी को करनी चाहिए अपने घरों में करनी चाहिए अपने पास वाले बग़ीचों में करनी चाहिए हर जगह करनी चाहिए ताकि हरयाली रहे हरा भरा रहे उससे क्या है बीमारियाँ भी नहीं होगी हमें स्वच्छ वायु मिलेगी सांस लेने के लिए और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जिस में हमें फल भी मिलते हैं बहुत सारे पौधे बड़े होते हैं उनमें फल लगते हैं सब्ज़ियाँ लगती हैं तो बाग़बानी एक हमारे जीवन में एक तरह से हमारी एक रुचि होना चाहिए युवाओं में भी ज़्यादातर बच्चों में ताकि वो चल के आगे इसको बढ़ावा दें